میں جب کلاس سیونتھ میں تھا تو ہمارا ایک پیریڈ اُردو کا تھا تو وہ اُردو کے ٹیچر کا نام فاروق سر تھا وہ پڑھاتے تھے ہمیں اُردو تو جب وہ آتے تھے تو مطلب وہ اِس طرح سے پڑھاتے تھے اُن کے پڑھانے کا کچھ انداز کچھ ایسا تھا جو دِل کو چُھو جاتا تھا اور ہم دھیرے دھیرے انٹریسٹ ہوتے گئے اُردو میں کہ ہاں ہمیں اُردو سیکھ لینی چاہیے یہ بہت اچھی زبان ہے تو ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہیں کچھ نئے نئے الفاظ تلاشے اور ریڈنگ کی تو ہمیں ہمارا انٹریسٹ بڑھتا گیا اُردو میں تو ہم نے تین دو سال تک اُردو میں انٹریسٹ جتایا اور ہمیں بہت کچھ اُردو میں سیکھنے کو ملا اور ہمارا تجربہ شاندار رہا اُردو لینگویج میں تو سر پڑھاتے تھے اور ہم پڑھتے تھے اِس طرح سے ہم نئے نئے الفاظ ڈھونڈ کر سر سے پوچھا کرتے تھے تو ہمیں ہم ہم نے اُردو کلاس سیونتھ میں پڑھی اور اپنا تجربہ بھی بہت شاندار رہا